میرا سب سے زیادہ من پسند کھانا دال چاول اور سبزی وغیرہ ہے ان کو میں بےحد پسند کرتا ہوں اور کسی ریسٹورینٹ میں بھی مل جائے تو میں وہاں بھی کھا لیتا ہوں کیونکہ میری شروع سے عادت رہی ہے کہ میں سادہ کھانا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں چاہے وہ گھر میں مل جائے چاہے وہ ریسٹورینٹ میں ملے چاہے وہ کسی جگہ پہ مل جائے میں کھا لیتا ہوں سفر میں ہوں حضر میں رہوں